बागवानीके शौख हमरा बचपनेसँ लगल रहै की जे हमे आमके गाछ लगयबै लीचीके गाछ लगयबै कटहरके गाछ लगयबै जतेक होइ छै बीजमे महुआके सभ लगबै छियै हम डाभके गाछ भी जतेक छै सभ हम बचपनेसँ बहुत शौख लागल रहै जे हमहूँ ई चीज ओ चीज लगाए कऽ जाहिमे कोइ चीज फल हमरा घरमे अच्छा लगतै हमरा बड्ड शौख लागल रहय अभी देखियौ कतेक ब्रिज वृक्ष लगल छै सभ लगै छै हमहूँ लगबै छियै सभचीज बचपनेसँ जतेक चीज छै गाछ वृक्षमे जे होइ छै फल फरिट ओ हम अपनो बगानमे लगाए लै छियै अभी अमदुरके भी पेड़ होइ छै ओहो भी लगाए लै छियै ईसभ चीज हम अपन लगबै छियै बागवानीमे जतेक होइ छै ज् फूलके जाइ रहियै फूल लोगमे तोड़य लेल जाइ रहियै तऽ लोग बात बोली कहैत रहय बात बोली कहैत रहय तऽ हम अपन फूलके बागान फूलो अपना लगबै लेलियै अपना बगलमे बगीचामे लगबेलियै तऽ जे फूल जाइ रहियै लोग मे तोड़य ओ सभ किछु किछु किछु लगाए दै रहियै बहुत हमरा शौख लगैत रहै अच्छा लगैत रहै किछु अथी होइत रहय कोइ अथी कहार होइत रहय तऽ फूल चढ़बै लेल जाइ रहियै तऽ लोक बागानमे जाए कऽ तोड़बै तोड़य लेल जाइत रहियै तऽ ओ बागवानमे तोड़बै लेल जाइ रहियै तऽ ओ अपना से बात बोली कहै रहथिन तऽ ओ सुनि कऽ अपने हम अपना बागानमे फूल कोन कोन फूल कोन कोन फूल आनि कऽ बागानमे अपना बगलमे लगाए लै रहियै फूलके गाछ फूलके गाछ लगाए कऽ अपना अच्छा लागै रहय सेवा करैत रहियै जतेक छै सभ फूल लगबै रहियै आओर वृक्षमे जतेक कटहर होलै आम होलै होलै महुआ होलै ई जतेक छै सभपर लगबै रहियै अमदुरके पेड़ रहय सब लगाए कऽ ईसभके बहुते हमरा शौख रहय पूरा करै रहियै फूलोके वास्तेमे लोकके बगानमे जाइ रहियै फूल तोड़य लेल तऽ लोग हमरा बात बोली कहैत रहथिन